جی میں نے ڈرائنگ بچپن میں اپنے اسکول کے دنوں میں شروع کی جب مجھے تصویریں بنانا بے حد پسند تھا قدرتی مناظر اور کارٹون وغیرہ کے کرداروں کو کاپی کرنا میرے دلکش ایک شوق بن چکا تھا وقت کے ساتھ ساتھ شوق بڑھتی گئی میں نے بہت طرح طرح کی چیزیں اپنی کاپی پہ نقل کرتی گئی کرتی گئی دھیرے دھیرے بہت ایسی چیزیں قدرتی منظر پہاڑ کارٹون گھر لینڈسکیپ ہیرو ہیروئن پورٹریٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں میں بناتی گئی یہ میرے پسندیدہ ہابی میں شامل ہوتی گئی میرا پسندیدہ فنکار لونارڈو ڈونچی ہے کیونکہ اس کے تخلیقات میں گہرائی اور خوبصورتی ہوتی ہے ڈرائنگ میں ڈرائنگ میرے لیے اظہار کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے جو اب کی زندگی میں میرے بہت ہی پسندیدہ فنکار میں شامل ہے